जय झूलेलाल मां सूरत में शादी कई आहे ऐं मुंहिंजे घर जे आसपास में गुजराती माण्हू बि रहंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो खाधो आहे जेको आहे दाल ढोकली ऐं इहे सेव पापड़ी जलेबी फाफड़ा ऐं ढोकला ऐं जेके ॿाहिरां महिमान ईंदा अथनि न गुजरात में उन्हनि खे बि हिकु इहो ई सभु खराईंदा आहिनि ऐं सूरत में हर जॻह ते इहे शयूं मिलंदियूं आहिनि सभिनी खे खाइण लाइ ऐं असां बि हाणे गुजरातियुनि सां गॾु रही करे गुजराती इहो खाईंदा आहियूं ऐं जिते बि असां वञू न हाणे इहे शयूं सभिनी हंधु मिलनि थियूं सूरत में त जेको बि वञू भले गुजरात में उते सभिनी सॼे गुजरात में अहमदाबाद बड़ौदा सूरत ऐं जहिड़े बि शहरु वञो आनंद आहे त सभु इहे गुजरातियुनि जी शयूं खाधे ॾाढे सुठे नमूने सां मिलंदियूं आहिनि ऐं सभु दिलि सां खाईंदा बि आहिनि जेको बि अचे थो उहे सभिनी महिमाननि इहे ई पसंदि करे हाणे खाराईंदा आहिनि जय झूलेलाल